हेलौ गारिया ना माया रिजाबा गारि बारहाया गारि बारहायाथ' मा बुंबावनो गोदोनो आं मिनिनोसो ओंखारलाय लाङोहाय गोदोनो माबा गोदोनाथ' गारिया गैयामोन नालाय बिदिनो आइथिंजोंसो थाबायनानै बाजार जाहैनांगौमोन नालाय दाथ' हनै गोदान गोदान जोंनि बैसोनि लोगोसै गोदान गोदान गारि मटरबो ओंखारबाय काजोलगावसिम गारि बारहायालाय पन्चास थाखासो लायो आरो बेंटलनिफ्राय बेंटलसिम माबा पन्चास थाखा लायो दाबो जोंनि दे उइंगार गारिया आंनोबोथ' गारि मटरखौ बारा गाखोफेरनाय जायाखै बेसे बेसे लायो जाखो आं मिथिलाय लांला आं बांसिन गारि गाखोआना आइथिंजोंसो थाबायो ना दासो हनै जोंनि बैसोनि औ बबेबा बबेबा गारिया लाखायो औ गाखोयो गाखोनायालाय दासो हनै जोंनि बैसोनि लोगोसे गोदोथ' गारि मटरानो गैयामोन नालाय जोंनि दिनाव दाथ' जोंनि बैसोनि लोगोसे गोदान गोदान गारि मटराबो ओंखारबाय ना बे समाव जोंहाबो गारि मटर गोखोनायाबो खम जाहैबाय गाखोनाय जाला औ औ आं मिथिलायलाङा ओंखायनो गारिनि दामखौ बेसे बेसे लायो आं गारिखौनो गाखोनायानो जाया आरो जे नांगौ नांगौफ्रावबो बे आं गोजानावनो थांनाय जाया ना औ औ नोंस्रा मिथिगोन आंथ' मिथिथारा थांखायाबा जोङो आंथ' गाखोआनो गारिखौनो जाबाय ए दे दे दोन्दो दे आइ दे दे जाबाय दे